जैसे हमारे यहाँ अब नेटवर्क की सुविधा इस प्रकार हो गई है जैसे हमारे यहाँ सिम चलते हैं तो पहले तो यूनीनार टाटा डोकोमो बहुत सारे सिम चलते थे अब जो है इस समय पर हच वोडाफ़ोन यह जो कन्वर्ट किए गए हैं और नेटवर्क की सुविधा हमारे यह है कि टावर भी जो है बहुत सारे लगाए गए हैं थोड़ी थोड़ी दूर की जगह पर अब बढ़िया नेटवर्क की सुविधा है और सिस्टम यह है नेटवर्क का हमारे यहाँ पर कि जो कोई नेटवर्क लगाए गए हैं पहले तो यूनीनार टाटा डोकोमो और कई सारे सिम चलते थे अब तो इस समय हमारे यहाँ जैसे जिओ एयरटेल और बी एस एन एल यह बढ़िया इस समय पर काम कर रहे हैं जिओ तो बहुत ही यूज हो रहा था यहाँ हमारे यहाँ पर अ जिओ का जबसे अब इस समय रीचार्ज महँगा कर दिया है इसलिए आदमी जो है जिओ से हटकर के कुछ एयरटेल में गए हैं अब इस समय पर है बी एस एन एल सिम जो है फ़िर से अपना रेट बढ़िया लेकर के आया है इसलिए हम लोग जो है बी एस एन एल का यूज करने का सिम सोच रहे हैं अच्छा टावर के बारे में यह है कि पहले नेटवर्क की बहुत दिक्कत थी अब जो है नेटवर्क की दिक्कत जौन है धीरे धीरे गाँव देहात क्षेत्रों में भी ख़त्म हो रही है पहले जो है नेटवर्क जैसे हम लोग जब पहले थे तो जैसे मोबाइल में यह बहुत मोबाइल यह बहुत कम थे फ़ोन थे जैसे घरों में लगे थे तो केवल घर घर गया हुआ था सिस्टम अपना जैसे फ़ोन करना हो तो मतलब दस दस लोग हो इकट्ठा हुए अब जैसे उनके यहाँ फ़िर पैसा वाला एक मोबाइल फ़ोन आया जिसमें एक सिक्का डालो और फ़िर उससे बात करो अब यह सिस्टम बन चुका है कि हर घर में मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है क्योंकि नेटवर्क हर जगह से मिल जाता है ठीक है नेटवर्क जैसे टावर है जैसे इस गाँव में अगले गाँव में ऐसे ही करके यहाँ जो है हमारे यहाँ जिओ और एयरटेल और बी एस एन एल तीन सिम इस समय यहाँ पर काम कर रहे हैं सिस्टम इस प्रकार का होता है कि जैसे जब टावर हर जगह लगे होंगे बढ़िया तो उसी हिसाब से मोबाइल की सुविधा वहाँ पर बढ़ती है अब टेलीफ़ोन का तो सिस्टम ही नहीं बचा पहले अब आपिस ओपिस में या जैसे पंचायत विभाग हैं डाक डाकघर या अस्पताल हैं इसी जगह मतलब जितने सरकारी विभाग हैं वहाँ पर अब यह टेलिफ़ोन लग लगे हुए हैं सरकारी जो नंबर के होते हैं वरना हर घरों में जितने भी जैसे आदमी हैं औरत हैं जो कुछ हैं सब अपना अपना मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं अपने ही मोबाइल से सब बातचीत करते हैं और नेटवर्क की सुविधा अब दिक्कत यहाँ से ख़त्म धीरे धीरे करके हो रही है और हमारे यहाँ इस समय पर हैं जैसे जिओ है एयरटेल बी एस एन एल सिम तीन सिम ज़्यादा यूज हो रहे हैं बी एस एन एल का सिस्टम यह है इसलिए यूज हो रहा कि उस उसका जो है रीचार्ज सस्ता है जिओ का रीचार्ज बहुत महँगा हो गया है इस समय जिओ का रीचार्ज जो है महँगा होने के कारण आदमी जितने भी लोग हैं सब एयरटेल और अब बी एस एन एल ज़्यादा यूज करने के लोग सोच रहे हैं क्योंकि इसका रीचार्ज जो है वह महँगा हो गया है बी एस एन एल का एस उसका जिओ का तो इस समय बी एस एन एल का रीचार्ज सस्ता है इसलिए लोग बी एस एन एल का सिम लेने के सोच रहे नेटवर्क की सुविधा अब हो गई हर गाँव में चाहे जहाँ चले जाओ आप वहाँ से चाहे जहाँ से घर के अंदर हो बाहर हो या कहीं पर हो हर जगह आपका जो है नेटवर्क मिल जाता है जिसको जितने टाइम चाहो उतने टाइम आप फ़ोन कर सकते हैं नेटवर्क की यहाँ पर दिक्कत धीरे धीरे करके सब समाप्त हो रही थी और पहले जैसे टू जी सिम चलते थे थ्री जी चलते थे फ़िर फोर जी अब इस समय पर फाइव जी हमारे यहाँ भी पहले तो खैर फाइव जी लखनऊ शहरों में काम किया करते थे अब हमारे यहाँ भी फाइव जी जो है मोबाइल और फाइव जी सिम लोग यूज करने लगे हैं और यहाँ पर धीरे धीरे बढ़िया नेट और नेटवर्क की सुविधा बढ़िया ठीक कर दी गई है इसलिए यहाँ पर आदमी को किसी भी प्रकार की नेटवर्क की दिक्कत धीरे धीरे करके सब ख़त्म हो गई है अब यहाँ पर आदमी बढ़िया अपना जहाँ चाहा जितने टाइम चाहा पता लगा यहाँ एक आदमी घर का दिल्ली है कोई बाहर है कहीं विदेश है आराम से जितने टइम चाहो उतने टइम आराम से फ़ोन करके बातचीत उसकी हो जाती है फ़ोन करने में अपना हालचाल लिया कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है और रहे गई सिम की बात तो पहले तो पाँच दस रुपये में रीचार्ज भी आते थे अच्छा अब जो है पहले जिओ डेढ़ सौ ए सौ निन्यानवे यह सारे रीचार्ज करा अब इस समय पर ढाई तीन सौ दो सौ उनचास ढाई सौ लभसम का रीचार्ज जिओ का महँगा कर दिया गया है हर रीचार्ज पर सौ दो सौ तीन सौ जिओ वालों ने बढ़ाया है इसलिए जिओ का हमारे यहाँ धीरे धीरे करके सिम कम किया जा रहा है क्योंकि बी एस एन एल सरकारी कम्पनी है यौ हमारे यहाँ थी उसका रीचार्ज सस्ता है इसलिए आदमी ज़्यादातर लोग बी एस एन एल का सिम लेने को सोच रहे हैं जो कुछ भी है सरकार